जी आज की डेट में लगभग लगभग सभी लोग जो है अपने घरों में इलेक्ट्रिक सामान का प्रयोग करता हम प्रयोग करते हैं मैंने भी जो है अभी जल्दी में ही लगभग लगभग सभी इलेक्ट्रिक सामान जो घर के लिए आवश्यक होते हैं इनको खरीदा है एक बार की बात है कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक मिश्रा जी हैं उनके लड़के ने जो है कहीं शादी कर ली थी तो उसको दहेज में एसी वाशिंग मशीन और फ़्रिज मिला था तो उसके यहाँ एक बार मैं पानी पीने के लिए गया तो उसके जो लड़का है छोटा वाला पुचइया बोलते हैं उसको सब तो इतना बहुत बदतमीज़ लड़का था वो तो उसने एक बार हमको पानी पीने से मना कर दिया फिर उसके पश्चात उसके परिणामस्वरूप मैंने उसको मारा और उसकी मारा तो इससे जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हम लोगों के बीच आपस में बड़ी वाद विवाद भी प्रगट हो गया इसके चलते फिर क्या किया मैंने जो है एक फ़्रिज का इस्तेमाल कर लिया फ़्रिज से दरअसल ये होता है कि फ़्रिज काे इस्तेमाल जब आप फ़्रिज को यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो है तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह वेज़ीटेबल्स वगैरह हैं या जैसे कि दूध वगैरह है पानी है शराब है बियर वगैरह की बोतल्स वगैरह जो लगा दी जाती हैं वो ठंडी रहती हैं परमानेन्ट और जब आपका मन हुआ तब आप चखने के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं वाशिंग मशीन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आवश्यक रहती है क्योंकि वाशिंग मशीन हमारे लिए बहुत आवश्यक रहती है क्योंकि पहले जो है क्या होता था बचपन में जो हम देखते थे कि हमारी माता जी पूरा दिन काम करती थी उसके बाद भी कपड़े भी धोना होता तो वो अलग से एक प्रेशर रहता था और आज की डेट में क्या है हम लोगों ने वाशिंग मशीन खरीदी है तो उससे इतनी आसानी रहती है कि हम लोग साथ में बैठकर के वो जो बचा हुआ जो कपड़े धोने का समय था वो आज मशीन्स वगैरह है उसका जो टाइम इसमें इस उसको हम लोग अपने फ़ैमिली टाइम एक साथ व्यतीत करते हैं तो उससे और बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों ने जो है उसके बाद में फिर उसके उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है टी वी भी आवश्यक आवश्यकता आवश्यक समझा दरअसल हमारे पड़ोस में एक लोग के यहाँ टी वी तो वो देखने में बड़ी दिक्कत करते थे हमने टी वी ले लिया था उससे जो है हम लोग क्रिकेट भी देखते हैं तमाम तरीके की न्यूज़ वगैरह है या मम्मी भी अध्यात्म से रिलेटेड कई चीज़ें देखती रहती हैं और उसके बाद फिर मैंने कम्प्यूटर भी लिया था जो कि हमारे प्रोफे़शनल लाइफ़ में कम्प्यूटर का बहुत बड़ा एक उपयोग रहता है इसके चलते हमें कम्प्यूटर की बड़ी आवश्यकता रहती है आज की डेट सबके पास मोबाइल है सबके पास अन्य तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण्स जैसे कि जो है आज की डेट में ई वी है इलेक्ट्रिक विहिकल्स भी चलते हैं उसका भी बड़ा उपयोग रहता है जो कि उनसे जो है क्या होता है पार्यावरण में भी पार्यावरण भी दूषित नहीं होता है और अपना कार्य भी होता रहता है इससे जो हैं एक प्रकार की जो है हमारा जो है पर्यावरण भी सुरक्षित है और पेट्रोल के भी दाम बचते हैं उससे भी हमको भी सुविधा रहती है कई लोगों को सुविधा रहती है तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान की बात करें तो को मैंने अभी पिछले साल ही खरीदा था और ये बहुत उपयोगी भी है हम लोगों के लिए और कम्प्यूटर से जो है कई प्रकार के कार हो जाते हैं जैसे कि अभी जो हैं हमारे चाचा थे कुच्ची मिश्रा जी इनका जो है यहाँ पे जो है एक जगह पे एक्सिडेन्ट हो गया था तो इनके लिए मैंने प्रोफ़ार्मा जो था वो कम्प्यूटर से ही मैंने तैयार कर लिया था उसके बाद इन पर जो एफ़ आई आर लिखी गई थी वो भी कम्प्यूटर द्वारा ही तैयार की गई थी आज अगर कम्प्यूटर ना होता तो आदमी को हस्तलिपि में तैयार करनी पड़ती जो आदमी के समझ में भी नहीं आती